इंडिया च एजुकेशन सिस्टम मेरे स्हाबा कन्नै काफी पिच्छे ऐ ते काफी खराब ऐ क्योंकि स्हा़ड़ी कंपनी स्हाड़ी कंपनी आक्खा दा स्हाड़ी जेह्ड़ी कंट्री ऐ स्हाड़ा जेह्ड़़ा देश ऐ ओह् मता दिखदा पढ़ाई पर डिग्रियें उप्पर ठीक ऐ मतलब कि ओह् चीजां स्हानू जरूर सखाई जंदी ऐ कि जेह्ड़ियां इक बच्चे गी इक जेह्ड़ा पढ़ने आह्ला बंदा ऐ उसी बी पढ़ाई जेल्लै ओह् होर पढ़ाई उसी करना चाहिदा ओह् बड़ा जरूरी ऐ सिर्फ कताबी आह्ली जेह्ड़ी नां लैन्ने आं कताबी आह्ली जेह्ड़ा नां शैल ओह् नी पढ़ानी चाहिदी ओह्दे अलावा बी होर किश बी बड़ा किश पढ़ाना चाहिदा बच्चें गी ते एह् चीजां मिस के ऐ में आक्खां ना मिस ऐ जेह्ड़ी इक कारीगिरी ऐ ना कारीगिरी बड़ी जरूरी ऐ स्किल्ड बड़ी जरूरी ऐ इदे बिच ते ओह् स्हाड़ी एजुकेशन सिस्टम च होनी चाहिदी फिलहाल जेह्ड़ी नेई ऐ